ہیلو سر ہمارے اریے کی بجلی چلی گئی ہے بجلی بورڈ کی ویبسائٹ پر کیا کرنا ہے فوراً بجلی بورڈ کی آفیشیل ویبسائٹ پر جائیں اپنے موبائل ڈیٹا یا ہاٹسپاٹ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں لاگن کریں بندش یا آؤٹیج سیکشن میں جا کر دیکھیں کہ کیا آپ کے علاقے میں پہلے سے کوئی اطلاع شدہ بندش موجود ہے اگر کوئی اطلاع موجود نہ ہو تو بندش کی اطلاع دیں کیا آپشن استعمال کریں فوری رد عمل کے لیے ہنگامی ہیلپ لائن نمبر پر کال کریں